हमरा घरक पश्चिममे कोशी बान्ध अछि कोशी बान्ध भोरमे शून्य वीरान रहैत छै जाहिमे हम दू तीन आदमी मिलि कऽ जाइत छी आओर हवा सीधा कोशी नदीसँ बहैत छै जाहि कारण स्वस्थ्य हवा सेहो रहैत छै तऽ हम उम्मीद करैत छी जे ओ जगह सभहक सभकिछुके दृष्टिकोणसे स्वच्छ छै चूँकि दुनू कात बान्हकेँ एक कात धार आ दोसर कात प्रकृति तऽ हवा स्वच्छ आ बुलयमे सुविधा एकदम सोझ कतहु कोनो भी जर्किन नहि तऽ हम उम्मीद करैत छी जे ई जगह सभके वास्ते हमरा गाममे नीक छै आओर असगरे तऽ नहि दौड़ैत छी सङ्गमे किओ ने किओ रहैत छथि चाहे किओ सङ्गी होथि या कखनो कालके अपन घरोके लोक रहैत छथि